हॅलो आं सांग हय सांग हय या केन्ना ती सांग ह्या विकान सण्डे सॅटर्डे सण्डे बरें दोना भितरलो एक खंयचो तो डिसायड कर आनी खंय वचपाचें प्लेस हय फार्मान बरें कित्याक आतां चड शे लोक फार्मानूच वता न्हू

आनी थंय रैन डान्स बी आसता मागीर आनी फार्मान गेलीं जाल्यार एक बरें कितें तांचें जेवण बी तेंचें आसता आमकां व्हरपाची गरज ना खंयचें फार्म तें डिसायड कर खंयचें अशें बरें फॅमस आसा तातूंत वचपाचें हय गांव गांवकर्स नंदनवन न्हू फोणड्या हय या कोण कोण हां आनी बाकीचीं कोण आसा तीं फ्रॅड्सां हं हं बरें विचार आं विचारता तांकां पळयतां कितें म्हणटा तीं आनी मागीर सांगता तुमी केन्ना तें सांग म्हटल्यार सॅटरडे ओर सण्डे कित्याक सण्डेचीं चड शीं सगळीं घरा आसता न्हू ना हय आयतारचें कशें आसतलें हॉलिडे बी कामार मागपा नाका ओके बरें जातलें आं हय कितल्यांक भायर सरची ना आनी वचपाचीं कशीं म्हटल्यार गाडी कोणाची गाडयेचो अरेंजमेण्ट ट्रॅवलींग कसो हां बरें अं हं बरें आनी ए बरें आनी एन्ट्री फीज बी थंय विचारपाक जाय म्हटल्यार थोडे कडेन फाय्व हणड्रॅड आसता थोड्या कडेन एट हणड्रॅड तशें आसता म्हटल्यार वीत लंच जाल्यार एकस्ट्रा घेता ते वितआव्ट लंच म्हटल्यार थंय आमी वचून रांदपाचें बी जाल्यार कमीं आसता सो कितें करया आमी जेवण घेवन या कांय थयचें हय तेंच मागीर तो टाय्म तातुंतच वयतलो

बरें हांव तांकां विचारता हय हय सण्डे मेळोया ह्या न्हू आतां येता तो सण्डे आतां येतलो तो वेल तेंच्या कडेन हांव कनफर्म करतां आनी सांगता चल बरें तर आं बाय